ठीक छियै परसू तऽ नहि निकलब ठीक छै अह पढ़े आरके इहाँ सुवधा उविधा नहि छै अहाँ की कहबै तभिए ने सुविधा होयतै बच्चा ओच्चा सब किछुकेँ नहि पढ़ैत छै कहाँ बनलै हन इसकुल सब कहिऔ ने बच्चा सब इधर उधर होय हए बनतय तब ने बच्चा सब पढ़तै लिखतै हूँ बनेबै तभी हूँ तऽ आरो बनैऔ ने तऽ बच्चा सब जे एन्ने उन्ने भटकैत हइ तऽ पढ़तै लिखतै तब ने

हूँ कहाँ अथी होयत छै उँ आरो कहिऔ ने काम करबेबै तभिए ने बच्चा सब जे एन्ने ओन्ने खेलै हए तऽ आगे केना बढ़तै करबैऔ जल्दी धिआपुता सब बेसी बौआए हइ गुल्ली डण्टा खेलै हइ पढ़तै लिखतै नहि हूँ करैबै तभिए ने किछु होयतै धिआपुता सब बनतै ओनतै हूँ ठीक हए तब बनबैऔ तब जयतै धीआपुता पढ़तै तब ने इञ्जीनिअर करेक्टर टीचर सब बनतै एने ओने भटकतै की पढ़ेतै कहू ने आगे बढ़तै केना तऽ केना होयतै बिहारमे नहि जे धिआपुता आगे बढ़तै तऽ केना होयतै आरो देब हँ अभी जरूरी हए हमरा आरके करबैऔ आरो हूँ हँ तैओ कहिऔ बनैऔ अथी बच्चा सब बिहार तऽ बनेतै तऽ बच्चा अपने ने जयतै ठीक हए बनेतै तब ने बनेबै तभिए ने देतै दूगो अथी पाय ठीक हए रखैत छी